جی ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے روم میں اتنا اچھا موسم تھا لائٹ تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا اچانک آپ لاٹ کاٹ دیے جب من تب لائٹ کاٹ دیتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کتنا غلط بات ہے لائٹ سمے پہ دیا کیجیے بہت دیر تک رکھیے تورنت دیتے ہیں تورنت کاٹ دیتے ہیں کچھ بھی ہو تھوڑا کاٹ دیتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کتنا غلط کرتے ہیں جلدی لائٹ دے دیجیے بہت گرمی لگ رہا ہے پورا اروسی پڑوسی کا جتنا تھا سب اندھیرا اندھیرا ہو گیا ہے پہلے کتنا سہانا تھا اچھا موسم تھا گرمی بھی بہت ہو رہی ہے آپ لائٹ دے دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دے دیجیے ابھی لائٹ لائٹ نہیں ہے بہت گرمی لگ رہی ہے اور گرمی میں ایک منٹ رہنا مشکل ہو جاتا ہے سمجھے ہاں اسی لیے لائٹ دے دیجیے بہت گرمی بھی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جب من تب آپ لائٹ کاٹ دیتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے اروسی پڑوسی اندھیرا ہو گیا سمجھ نہیں رہے ہیں آپ لائٹ دیجیے گا تو بھر بھر دن دیجیے نا دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے